जब हम लद्दाख ट्रैकिंग में गए थिए तब जॾहिं असां लद्दाख वियासी ट्रैकिंग जे लाइ ग्रुप सां गॾु त थोड़ो भुलजी वियासीं या उहो भटकी वियासीं त उहो रस्तो कीअं हो छा हो सभु जेके उते जा रहवासी हुआ उन्हनि खां रस्तो पुछी पुछी करे हूअ असां ट्रैकिंग उनखां पोइ असां ट्रैकिंग चालू कई ऐं ट्रैकिंग ते वञण जे लाइ असांखे जाम सावधानी रखणियूं पवंदियूं आहिनि ईअं त ट्रैकिंग जो रस्तो उबड़ खाबड़ हूंदो आहे कॾहिं सोड़ो हूंदो आहे कॾहिं चौड़ो हूंदो आहे कॾहिं इन करे असांखे ट्रैकिंग जो ॾा हूअ ॾुखियो बि आहे पर असांखे ध्यानु सां करणु खपे ऐं बिल्कुलु सावधानीअ सां रखणु खपे जो जो रस्ता ॾाढा उते ख़राब हूंदा आहिनि उबड़ खाबड़ रस्ता हूंदा आहिनि इन करे असांखे ईअं सभिनी ॻाल्हियुनि खे ध्यानु रखी करे ऐं असांखे सावधानी सां ऐं लाभु वठणु खपे